میں صوتی تھکن یا آواز کی خرابی کے لئے غرارے وغیرہ کا استعمال کرتا ہوں جو سیدھا میرے حلق پر ایفکٹ کرتا ہے اور مجھے راحت دیتا ہے اور آواز کی حفاظت کے لئے میں یہ کرتا ہوں کہ میں زیادہ ٹھنڈی چیزیں نہیں پیتا اور زیادہ وہ چیزیں نہیں کھاتا جس کی وجہ سے میری آواز یا حلق پر زور پڑے اور وہ خراب ہو